हा हेलो जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल ॿियो साईं सभु ठीकु आहे हा हा मूंखे तव्हां जो हाणे नंबर मिलियो हिते प्रोपर्टी डीलर जो त मूंखे हेॾे लाजपत नगर या उन जे आस पास मूंखे काई जॻहि खपंदी हुई हिते कुझु ॾिसो आहे तव्हां जी नज़र में जॻहि त जामु हूंदव पर काई ॾिस सही हुजे ऐं साईज़ सां सुठे नमूने हा हा महांगा ॾाढा आहिनि हा इन पासे जेको बि सही लॻो फ्लोर थियो जा पोइ जेको थियो बिल्डिंग थी जेका बि थी उहा सहंज सां आहे न जेका बि सहूलियत सां हा बजट त सही हा हा हा हा हा हा हलंदी रहंदी आहे उहा त आहे न भॻवानु कयो आहे हा उन्हीअ ते हा आ पोइ कहिड़े नमूने हा पोइ तव्हां सां हा ख़ैरु चओ तव्हां हा तव्हां चओ हा हा हा न चओ त वरी तव्हां असां उते तव्हां खे हुजे तव्हां सां असीं मिलूं असां अची पर टाईम ॾियो तव्हां तव्हां टाईम ॾियो त असां मिलूं तव्हां सां अची उते अची करे एॾी ॻाल्हि असां बि आहे मूंसां ॿ टे ॼणा ॿिया बि आहिनि उन्हनि जो बि इंट्रेस्ट आहे वठण वारा आहिनि इन्हीअ करे हा उहे हर कंहिंसां वठणु चाहिनि था भाई थोरो भाई सही नमूने सुठी ॾियो छड़ो सुठी वणंदड़ु हुजे ॿियो छा कोशिश करे हा बाक़ी इहो बाक़ी हुजे हा हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे फोन कयांव त पोइ डिटेल मोकिलींदव या तव्हां सां अची मिलूं ऑफिस में अची फोन ते उहा सभु फाईनल थी वेंदी ॻाल्हि हा अच्छा फोन त पहिरां कंदासीं न फोन कंदासीं न हा हा न पहिरां फोन कंदासीं न फोन ते सॼी फाईनल ॻाल्हि करे पोइ ईंदासीं तव्हां हा ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे हा साईं हा तव्हां खे ज़रूरु कंदासीं हा ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं